मूंखे अगरि दुनिया में किथे घुमण जो मौक़ो मिलियो त मां पैरिस में वञण पसंदि कंदसि छाकाणि त पैरिस में तमामु घणा कुदरती नज़ारा आहिनि हुते जाम बर्फु पिण आहे ऐं उते जाम जॻहियूं अहिड़ियूं आहिनि जेके शायदि मां पहिरीं कॾहिं बि न ॾीठीयूं हूंदियूं त मां पैरिस घुमण पसंदि कंदसि